ہاں ہمارے گھر میں میرے مکان میں جگہ تو نہیں ہے اتنی لیکن میرے کو بو میں پودوں کا دلدادہ ہوں بچپن سے پودوں سے بہت لگاؤ ہے کئی پودے میں جانتا ہوں جاننے کی کوشش کرتا ہوں کبھی بھی میں دیہات میں اور علاقوں میں جاتا ہوں تو اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہوں اور میں یہ میں تجربے سے بھی دیکھا کہ پودوں میں ہے اس کے شفا ہے قدرت نے رکھی ہے مگر اس کی سائنس میں بہت سی چیزوں میں اور تحقیق کرنے کی ضرورت ہے پودوں کی اور اس میں توجہ دینے کی ضرورت ہے آج روئی جو ایلوپیتھک میں آئی کہاں ہے وہ یہ جو جڑی بوٹیوں کی چھ روئی روئی کیا ہے وہ کپاس کے جھاڑ کا ہے لہذا پودوں میں اور اس میں جو ہے سو تحقیق کرنا ہے اس سے بہت فائدے ہوتے اگرچہ کہ بعض بعض وقت تھوڑا دیر سے بھی ہوتے بعض وقت جلد فائدہ ہونے والی بھی ہے ایسے بھی ہے ہمارے گھر میں بھی جو ہے سو میں لگایا تلسی کا بھی جھول جو ہے سو لگایا میرے پاس گھیگوار کا ہے کئی جو ہے سو جڑی بوٹیوں سے میرے کو محبت ہے اس سے وہ یہ جو ہے سو بہت فائدہ مند ہے یہ غذا بھی ہے علاج بھی ہے اس کو پروموٹ کرنا اس کو تو بالخصوص گورنمنٹ اس کی جانب جو ہے سو ٹیمس کو تحقیق کرنے کے لیے متعین کرنا اور اس پہ خاص توجہ دینا تو بہت فائدہ ہوتا اور لوگوں کو ترغیب دلانا ہر گھرمیں ہر مقام میں اور اگریکلچرس میں اور اس کو باضابطہ گورنمنٹ کی طرف سے لگانا جو ہے پودوں کو لگانا تو بہت سا فائدہ ہوتا یہ علاج کے لیے اس کے طرف تو اور توجہ دینے کی ضرورت ہے